थोडे दीस आसता जेन्ना म्हजें मन ड्रॉ करपाक लागना कारण हांव बरें नासता खंय भायर आसता तेन्ना हांव म्हजें काम आनी ड्रॉईंग दोनूय सांबाळतां सगळें काम जातकीच सांचे चायेक बद्दार हांव ड्रॉ करता